एह्दे बिच्च असें गी पुच्छेआ गेदा कि कोई बी पंज स्टेट दे नांऽ सनाने ते पैह्ला नांऽ आई गेआ जम्मू कश्मीर दूजा नांऽ आई गेआ आसाम तीजा नाम आई गेआ बिहार चौथा नाम आई गेआ गुजरात ते पं'जमां नाम आई गेआ गोआ